औ आं सि दानायखौहाय जागायजेननायनिफ्राय बानायनो नाजादों आरो आङो दा नाजानानैहाय जि दानायखौ रोंबायबो आरो बे जि दानानैहाय फाननानै फैनाय जे रां बे रां फैनायजोंहाय आं आंनि नखरखौहाय मोजांयैहाय खुंनो हादों आरो सलायनो हादों